मैसो लायोब्ला माबोरै खालायनांगौ सान्दुंआव माबायोब्ला दैआव दोननांगौ सायाव दोननांगौ थुखैनांगौ बिदिनो मोसौ लायोब्ला माबोरै खालायनांगौ दोस्लायनांगौ दै दौनांगौ बिदिनो माबानांगौ इदिनो सोब मबाखौनो बोरमा लायोब्ला माबोरै खालामनांगौ सायाव दोननांगौ मा लायोब्ला माबोरै खालायनांगौ आदार होनांगौ नायनांगौ जोथोन खालायनांगौ बिदिनो माबा खालायनांगौ गासिबो बिदिनो गांसो हाना होनांगौ थुखैनांगौ मैसोखौ बिदिनो जोथोन खालायनांगौ नायनांगौ जोथोन खालायाब्लालाय बोरैथो मोसौ मोसा जानांगौ गासिबो उदै बुंनाय खौबो नायनानै गांसोआव खानानै उदै बुंहोनांगोन बिदिनो गोरलैआव मा मा जाहोयो मानि बे माबा गांसो हाना होनांगौ इदिनो जोथोन खालायनांगौ माबा माबा होनांगौ गाज्रि जायोब्ला खिलु माबा खालायोब्ला मुलि जाहोनांगौ मैसोनो आबाद माबायोब्ला आलु गायोब्ला माबोरै हासार होनांगौ गोबोरखि हासार होयो बिदिनो गायो हाल बोयो गायो खेथि खालायो माबायो